دیہات میں کھیلے جانے والے کھیل بہت سارے ہیں جیسے گلی ڈنڈا فٹ بال یہ دیہات میں بھی کھیلا جاتا ہے اور آس پاس ارٹی چریا یہ سب سارے کھیل دیہات میں بھی کھیلے جاتے ہیں جیسے بیڈمنٹن یہ دیہات میں بھی کھیلے جاتے ہیں گلی ڈنڈا گلی ڈنڈا ایک ایسا کھیل ہے جو دیہات میں خاص طور پہ کھیلے جاتے ہیں جیسے گلی ڈنڈا ایک چھڑی کی سہایتا سے کھیلتے ہیں اس میں دس یا گیارہ کھلاڑی پلے کر کھیلتے ہیں اور اس کو اس کو کھڈ گڈھے میں کھیلا جاتا ہے ویسے تو کھیل بہت سارے ہیں اور جیسے آس پاس ہو گیا آس پاس ایک ایسا کھیل ہے جو رات کے اندھیرے میں کھیلے جاتے ہیں جیسے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو ڈھونڈتا ہے یہ آس پاس کھیل ہے اور کرکٹ یہ یہ گاؤں دیہات میں بھی کھیلے جاتے ہیں کرکٹ فیلڈ ہے ایک ہے کھیت کھلیان میں کھیلے جاتے ہیں یہاں گاؤں میں تو گراؤنڈ ہوتا نہیں ہے تو کھیت میں ہی اس کو کھیلا جاتا ہے بیڈمنٹن بیڈمنٹن اپنے چھت پہ بھی کھیل لیتے ہیں دروازے پہ بھی کھیل لیتے ہیں یہ سب کھیل گاؤں میں بھی کھیلا جاتا ہے ایک اور ہو گیا آس پاس آس پاس بھی ساتھ میں مل جل کر رات کے اندھیرے میں کھیلتے ہیں اڑتی چڑیا بھی کھیل ہے ایک ایسا کھیل ہے جو جو ایک دوسرے کے ہاتھ جوڑ کے لمبی لائن کے قطار میں کھڑے ہو کر کے کھیلا جاتا ہے اورر ایک جھلمل کھیل ہے جھلمل ایک ایسا کھیل ہے جو گاچھی برکش میں کھیلا جاتا ہے اتار چڑھا ہوتا ہے اس پہ گاچھ ایک گاچھ سے دوسرے گاچھ پہ جا کے اس کو چھونا ہوتا ہے یہ ایک جھلمل کھیل ہے یہ سب سارے کھیل دیہات میں کھیلے جاتے ہیں اور یہ سب کھیل کا ایک رہس یہی ہے کہ اور اسے یادگار بنایا جاتا ہے یہ سب کھیل صرف دیہات میں ہی کھیلا جاتا ہے کیونکہ دیہات میں یہ سب کھیلنے کے لیے جگہ زیادہ ہوتی ہے اور شہر میں یہ سب کھیل کھیلنے کے جگہ نہیں ہوتی ہے